राम राम जी जियां तुसें सोआल पुच्छे दा की तोआड़े इध्दर केह् कमियां न हास्पिटल च ते थोआड़े इध्दर सेह्त मतलव डिस्पैंसरी बगैरा जेह्ड़ी बी मैडिकल सैंटर न ओह्दे बिच्च केह् केह् कमियां न साढ़े इध्दर जेह्ड़ी न्यू टैक्नॉलजी ऐ ओह् एह् निं आई नमां नमां एम्स बनेआ ऐ एम्स बनेआ एह्दै कन्नै साढ़े इध्दर सारे लाह्के दे आस्सै पास्सै सारें गी बड़ा गै शैल फायदा होया ऐ लोग बड़े गै खुश न एम्स दा उदघाटन होने कन्ने साढ़े इध्दर हस्पतालें बिच्च जिन्ने बी साढ़े इध्दर एरिये च जिन्ने बी आस्सै पास्सै हस्पताल न उंदे बिच्च सारियां सुविधां जेह्ड़ियां बड़ियां गै शैल न डाक्टर बड़े गै समझदार और